बिजनेस के दूसरे पक्ष में खेती है जो किसान कर सकते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं और खेती में आइए जानते हैं ऐसे खेती में चावल की खेती हो गई गेहूँ की खेती हो गई गन्ने की खेती हो गई तो इन तीन खेती के बारे में मैं आपसे आपको बता रहा हूँ किसान इनको क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं और चलिए जानते हैं चावल चावल की खेती इसलिए किसान क्योंकि इसमें किसान करते हैं इससे चावल की खेती होगी चावल की खेती में पहले हमको ये करना पड़ता है यह करना पड़ता है पीछे यह करना पड़ता है पहले पहले जो बाज़ार में जाएँगे पहले वह उसका बीज लेंगे गेहूँ का आगे और चावल का सॉरी चावल का चावल का हर एक का नाम अलग अलग रहता है तो जो किसान भाइयों को जो भी इनको जो पसंद रहता है चावल वह लेंगे तो हर एक चावल की जो फसल होती है जो चावल की जो फसल होती है वह सिर्फ़ एक सौ बीस दिन रहती है मतलब चार महीने की रहती है तो चार महीने में चावल रेडी हो जाता है तो चार महीने में किस प्रकार से विविधता आई है मैं बता रहा हूँ आपको जैसे कि वह लाएँगे धान धान लाते है धान को भिगोएँगे और उसको पानी के अंदर जैसे दस किलो धान है दस किलो धान को एक्चुअली एक बीघे में लगा सकते हैं तो दस किलो धान लेंगे दस किलो धान को भिगोएँगे भिगो के दो तीन दिन रखेंगे जब उसमें छोटी छोटी आँखें मतलब उनकी जो जड़ें रहती हैं जो अंकुरित हो जाते हैं जब धान जब अंकुरित हो जाएँगे तो किसान भाई उनको निकाल निकालने के बाद वह खेत में छोटे से खेत में लगभग दस किलो धान है तो उसको एक एक भिस्सा एक भिस्सा में छिटेंगे इसका मतलब छिटेंगे छीटने के बाद उसके बाद बड़े होंगे बड़े होने के बाद किसान भाई उसको अपना दस लोग बारह लोग से उसे अपने खेत में लगवाएँगे एक एक धान करके एक एक धान दो दो धान करके उसको लगाते हैं लगाने के बाद उसको सींचते हैं धान को अधिक पानी भी चाहिए अगर टाइम से नहीं बारिश हुई तो उसको अपने खेत में जो मशीनी होती आज कल की जो यंत्र है जो मशीनें है उन मशीनों की सहायता से किसान भाई धान की खेती करते हैं और धान की खेती व धान में बहुत सारे लोग भी लगते हैं और उनके दवा छिड़काव किया जाता है क्योंकि आज की खेती में बिना दवा छिड़काव की खेती इम्पोसिबल है असंभव है नहीं हो पाएगी तो आजकल का जो दौर है जो ज़माना है तो सबकुछ जो भी है वह एक दवा है दवा के बिना कुछ नहीं हो पाएगा तो हर एक चीज़ को दवा टाइम टाइम से चाहिए टाइम टाइम से उनको पानी चाहिए जैसे की अगर भर दिए जैसे किसान भाई तुरंत लगाएँ लगाने के बाद अगर टाइम से बारिश नहीं अपन को भरेंगे भरने के बाद फ़िर पंद्रह से बीस दिन के बाद फ़िर उनको भरना पड़ता है तो ऐसे करके कंटिन्यू उनको तीन महीने तक भरना पड़ता है जब तक उसमें फूल जब तक उसमें फूल से फल नहीं हो जाएँगे जब तक उसने धान ना पड़ जाए तब तक उसको सींचते हैं उसके बाद जब सींचते के बाद जब धान हो जाते हैं धान होने के बाद उसको फ़िर कटाई शुरू हो जाती है कटाई होने के बाद किसान भाई इस हिसाब से भी चावल की पैदावार करते हैं और गेहूँ की खेती गेहूँ की खेती भी बहुत से किसान लोग गेहूँ की खेती ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गेहूँ की खेती में कम समय होता है कम समय का मतलब बोले तो मेहनत कम होती है गेहूँ की खेती में और चावल की खेती में ज़्यादा रहती है गेहूँ की खेती में बहुत किसान गेहूँ की खेती ज़्यादा पसंद करते हैं गेहूँ की खेती इस प्रकार से होती है जैसे कि गेहूँ हो गया गेहूँ को मार्केट से लाएँगे तो गेहूँ का हर एक नाम रहता है नाम ए बी सी डी जो भी रहता है तो इस प्रकार से नाम रहेगा तो हर एक किसान भाई अपने चॉइस का अपनी पसंद का गेहूँ खरीदेंगे इस गेहूँ को ओ बोएँगे उस खेत में नमी होनी चाहिए नमी रहेगी तभी गेहूँ अंकुरित होगा तो गेहूँ अंकुरित होने के बाद गेहूँ दो पानी लेता है धान आठ चार आठ अगर बारिश में हुई तो धान तो आठ से दस पानी लेता है लेकिन गेहूँ जो होता है गेहूँ दो से तीन पानी लेते हैं दो पानी अगर बारिश अगर हुई तो दो पानी अगर बारिश नहीं हुई तो तीन पानी में गेहूँ हो जाता है आइए बता रहा हूँ मैं आपको गेहूँ अगर गेहूँ को बो दिए अगर गेहूँ को बोने के बाद उसको ट्रैक्टर से पूरा कर देंगे ट्रैक्टर से करने के बाद बोने के बाद गेहूँ में दस से पंद्रह दिन बाद वह अंकुरित हो जाएगा वह बाहर आ जाएगा जब थोड़ा सा जो पौधा है जो गेहूँ का ओ थोड़ा सा मज़बूत हो जाएगा तो उसको एक महीने में गेहूँ सींचेंगे एक महीने में गेहूँ सींचने बाद उसमें जो भी खाद वगैरह है डाई हो गया फ्लावर उड़िया हो गया इन सब चीज़ों को डालेंगे और डालने के बाद उसमें क्या है आज के समय में पहले में क्या था पहले के गेहूँ की खेती में घास वगैरह नहीं होती थे अभी क्या अभी जो क्योंकि जो धरती है धरती में बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार की घासें होती है तो गेहूँ के साथ तो अंकुरित होती है तो उनके साथ में अगर अगर घास के अगर छिड़काव नहीं करेंगे तो गेहूँ नहीं हो पाएँगे तो गेहूँ के साथ वह भी चीज़ें करना पड़ता है तो दवा जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के घास के नाम रहते ओ घास को बताना पड़ता है दुकान में दुकान में जाना पड़ता है तो दुकान में घास का नाम बताने के हमारे खेत में भईया यह घासें हैं और उनका मुझे दवा दीजिए तो दवा देते हैं दवा देने के बाद फ़िर उस दवा का छिड़काव करने के बाद फ़िर उसके बाद खाद डालते यूरिया और डाई यूरिया डाई डालने के बाद डालने के बाद क्योंकि यह डाई यूरिया और डाई डालने के बाद और फ़िर उसके बाद पानी से सींचते हैं पानी से सींचते के बाद फ़िर उसके बाद उसको एक महीने तक और वह पेड़ बड़ा हो जाता है पेड़ बड़ा होने के बाद फ़िर उसको दूसरे महीने फ़िर सींचने के बाद सींचने के बाद फ़िर उसके बाद फ़िर से वही क्रिया करेंगे जो पहले किए थे वह फ़िर से डाई और यूरिया फ़िर से करेंगे उसके बाद फ़िर एक्चुअली वह तीन महीना हो जाएगा तीन महीने के बाद उसमें से फ़िर फूल आएँगे फूल से फ़िर फल फल आएँगे तो चार महीने में फ़िर उसके बाद जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर आएगा उसमें इतना पिटना रहता है ना उसको कुछ भी आता मशीन से तुरंत फटाफट वह चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ से भी किसान भाई पसंद करते हैं और गन्ने गन्ने की खेती ज़्यादा लोग पसंद करते हैं गन्ने में क्या एक बार गन्ना गन्ना हो गया गन्ना को दर्जा जैसे गाँव में दर्जा बोलते हैं तो दर्जा को लगाएँगे छोटा छोटा उसका जो अंकुरित रहता है जिसमें छोटे छोटे पौधे रहते हैं कुछ चीज़ों को बचाकर और काटेंगे काटने के बाद उसको खेत में एक एक फिट के हिसाब से लगाते हैं एक एक फिट के हिसाब से लगाने के बाद उसको सीचेंगे थोड़ा सीचने के बाद उसमें ज़्यादा